असांजे शहर में चांहि जा नंढा वॾा दुकान आहिनि ऐं वॾनि दुकाननि ते त चांहि ॾाढी मस्तु मिलंदी आहे ऐं चोकलेटी चांहि मिलंदी आहे ऐं वाईट चोकलेट ब्लैक चोकलेट जी चांहि मिलंदी आहे ऐं असां मां पंहिंजे घर में ऐं वास असां पंहिंजे घर में ईअं वाह ताज जी चांहि वापरींदा आहियूं ऐं उहा असांजे लाइ ॾाढी सुठी आहे ऐं असांखे हुन जो सवादु वणंदो आहे ऐं असां असां आ हुओ वाह ताज चांहि में अदरक विझी इहे पीअंदा आहियूं ऐं पाड़े वारा पुछंदा आहिनि त चांहि ॾाढी मस्तु आहे त असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं त चांहि में चांहि में अदरक ॾाढी विधी आहे अद अदरक अदरक विधी आहे तॾहिं हुन जो सवादु ॾाढो मस्तु आहे ऐं चांहि बरसात जे मौसम में चांहि पकौड़ा पंहिंजो चांहि पकोड़नि जो उहो ॾाढो मस्तु खाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असां पंहिंजनि ॿारनि खे चांहि मलाईअ वारी बि करे ॾींदा आहियूं हुन जे मलाईअ वारी चांहि में जामु मज़ो ईंदो आहे ऐं असां पंहिंजे घर में वाह ताज वापरींदा आहियूं ऐं असांखे ॿियनि चांहियुनि खां वाह ताज चांहि जो ॾाढो सवादु वणंदो आहे ऐं वाह ताज असांजे सॼे घर खे ॾाढी वणंदी आहे ऐं असां रोज़ु वाह ताज चांहि जो थ उहो वाप चांहि जो चांहि चांहि कंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढी वणंदी आहे वाह ताज हे चांहि हे ॾाढी वणंदी आहे